हैलो जी सर मैं राजेश यादव बात कर रहा हूँ सर शक्ति नगर बस स्टैंड से क्या हमारी बात सर बिमल मोबाइल शॉप में हो रही है सर हमें आपके यहाँ से एक फ़ोन के बारे में पता करना था एवम वो फ़ोन मुझे खरीदना भी है आपके यहाँ से ही तो आप क्या उसकी जानकारी दे सकते हैं सर मैं आपको एक मोबाइल का नाम बताता हूँ मैंने उस मोबाइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ कहीं से इकट्ठा की हैं क्या आप उस मोबाइल के बारे में हमें बता पाएंगे सर उस मोबाइल का नाम वीवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ाइव जी फ़ोन है सर जो की अभी अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है क्या आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे हमें जी सर इस मोबाइल की खासियत तो मुझे भी थोड़ी बहुत बहुत ही अच्छी लगती है क्या यह मोबाइल आपके पास कलर्स ऑप्शन में भी हैं जी सर तो हमें फ़ुल ब्लैक चाहिए था सर क्या आपके पास ये मिल पाएगी नहीं बैक ब्लैक ही चाहिए

सर हम तो आपके यहाँ डायरेक्ट दुकान से ही आकर लेना चाहेंगे आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में ईएमआई के बारे में भी बता दीजिए सर कि क्या हम इसको ईएमआई पे ले पाएंगे आपके यहाँ से सर ये फ़ोन अभी मार्केट में कितने रेंज की मिल जाएगी आपके दुकान पे पैसे बता दीजिए तो मैं बताऊँ जी सर तब तो ये आपके यहाँ फ़ोन काफ़ी सस्ता मिल जाएगा सर तो सर हम आपको ईएमआई सर अभी पाँच हज़ार रुपये ही जमा कर पाएंगे उसके बाद हम आपको हर महीने दो दो हज़ार रुपये देना चाहते हैं तो आप बात दीजिए कि कितने दिन तक का ईएमआई देना पड़ेगा सर मैंने तो पाँच हज़ार रुपए डाउन पेमेंट भी जमा करने का सोचा है और फिर सर सात आठ महीने भी दूंगा तो सर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा ईएमआई पे जी सर ठीक है सर फिर मैं आपके यहाँ दुकान पे कल आके मोबाइल ले लूंगा सर बाकी सारी फ़ॉर्मैलिटीज़ हम कल ही पूरी कर लेंगे कल सर हम शाम को चार बजे आएंगे आपके यहाँ जी सर धन्यवाद सर